भैया मैं आपके दुकान से ये रिंग ले गई थी ये आपका रिंग मुझे अच्छा नहीं लगा एकदम बहुत खराब निकला मैं जितने पैसे से ले गई जितना आप जितने महँगे के मैं ये रिंग ले गई थी उस हिसाब से ये रिंग नई है जो कि आप जो बताए थे कि हाँ ये रिंग बहुत अच्छा है ये अच्छा है तो मुझसे उस हिसाब से आपने जैसा बताया था वैसा रिंग नहीं है पानी पड़ने पे दो दिन पान पानी पड़ने पे चेंज हो गया और इसका पूरा पूरा फैसन आई मीन पूरा खराब हो गया है तो आप प्लीज़ प्रोडेक्ट अच्छा लाने कि कोशिश कीजिए हाँ जो कि आपका प्रोडेक्ट लेने में मुझे थोड़ा लाभ हो जोकि आज मुझे नुकसान हो गया है ठीक है भैया